जि'यां कि मीं पेंटिंग बनाने दा बड़ा शौक ऐ जि'यां कि में एन सी सी च एनरोल होई ही ते असेंगी बोल्लेआ हा कोई थीम दित्ती ही जेह्दे कोई कोई पेंटिंग बनाओ जेह्दा फिर इ'नें कम्पिटिशन रक्खेआ हा कि एह् पेंटिंग लानी ही साढ़े उद्धर शहीदी दिवस मनाया हा साढ़े कॉमन रुम च ते उत्थै लानी ही उं'दी लानी ही जिं'दी शैल होंदी ही ते फिर में उद्धर ई दो त्रै पोस्टर बनाई दित्ते हे जिसलै इ'नें रिजल्ट नेईं हा सनाए दा कोह्दी मती शैल ऐ असें सोचेआ कि नेईं आना होना रिजल्ट मेरी गंदी होनी ऐ तां निं मेरा आया लेकिन जिसलै उत्थै लग्गी ते फिर में मैम ई पुच्छेआ के मैम एह् कैह्ली लाई दी फेर मैम ने आखेआ कि असें तुसें गी सनाया ते ऐ हा कि जेह्ड़ी शैल बनगी ते अस ओह्दी लागे ते जि'यां कि मेरे स्कूल अपने बचपन दी गल्ल करनी आं जि'यां मतलब स्कूल च बड़े कंपीटिशन होंदे हे पैह्ले ते मिं ड्राइग बनाने दा बिल्कुल बी इंट्रस्ट नि ऐ हा अगर मीं कोई स्कूल च बोलदा हा न कि ड्राइग बनाऽ में प्हाड़ ते घर बनाइयै देई ओड़दी ही कि मीं आंदी निं ही फिर आस्तै आस्तै जिसलै में फिफ्थ सिक्स्थ च आई ते साढ़ी ड्राइंग टीचर आई ही अनीता जम्वाल आई ही ते उ'नें मिं आखेआ हा की तूं मतलब कि तूं ड्राइंग मतलब कम्म एह् में खिस्कदी ही ड्राइंग दे पिरियड च अगर ड्राइंग दा पिरियड होए में कुसै मैम ने आखना मीं कम्म देई ओड़ में उद्धर चली जाह्गी बंक मारनी मतलब केह् बंक मारी लैंदी ही ते एह् होंदा बंक ओह् बी होंदी जेह्ड़ी टीचर गी नेईं पता होए मेरे टीचर गी पता होंदा हा कि एह् गेदी कुद्धर ऐ ते फिर उ'नें मीं आखेआ हा कि सखाना ऐ ते मीं ओह् फालतू मतलब कि ओह् करदी ही आखदी ही कि तूं फालतू टाइम लाऽ ते सिक्ख ओह् मीं सखांदी बी ही स्पैशल बक्खरा बठाइयै मीं सखांदी ही कि इ'यां निं इ'यां बनाऽ फ्ही जिसलै कम्पीटिशन कोई होना जि'यां साढ़े हाऊस च स्काऊट ऐंड गाइडैंस रक्खी दी ही जिस दिन साढ़ा स्काऊट ऐंड गाइडैंस दा कैंम जंदा ते लार्ज जेह्ड़ी कैंम फायर होंदी आफ होंदी ऐ उस दिन असेंगी एह् बनाना मतलब असेंगी कोई बी थीम दिंदे कि अपने रुम दी डैकोरेशन करो इस चीज कन्नै ते जेह्ड़ी चीजां उत्थै प्रजैंट होंदियां हा असेंगी उस्सै चीज कन्नै बनाना पौंदा हा ते फिर में उद्धर इक थीम दित्ती कि जंगल बनाना ऐ फिर साढ़े अपने कमरे दे पिच्छै असें डैस्क्स लाइयै बिल्कुल उस्सी जंगल दी टाइप देई उड़ी ही ते जेह्ड़े घाऽ घूऽ बाह्र लग्गे दा हा ओह् सारा मतलब तोआरी तोड़ियै फिर असें उत्थै घाऽ बगैरा लाया हा ते उस्सी जंगल पूरा बनाई उड़ेआ तां बी फिर मीं असेंगी सैकंड प्राइज थ्होआ साढ़े कालेज साढ़े स्कूल ई ते फिर जिसलै कॉलेज बापस आए ते फिर उसलै मीं मैड़म ने एह् गल्ल आक्खी मैडम ने आखेआ दिक्ख में तुई आखदी ही कि तूं कुछ करगी ते तुगी औगा तूं नेईं करगी ते नेईं औग ताइंयै मीं मैडम ने तूं इत्थै बनाया हा ते तुगी सैकंड प्राइज थ्होआ न ते थर्ड बी थ्होंदा होग बी बड्डी गल्ल ही मीं सैकंड थ्होई गेआ ते में ते बड़ी गै रहान हा कि मीं सैकंड कि'यां आई गेआ ते फिर मैम आखदी हून दिक्ख तुगी सैकंड थ्होआ हून तूं फस्ट उप्पर बी आना ऐ ते इक बारी जदूं में एठ्थ ही महात्मां गांधी जयंती जदूं होंदी ते अदूं साढ़ें स्कूल च के बी ऐस कंपी मतलब के बी ऐस जिन्ने बी जम्मू रिजन दे के बी स्कूल होंदे उं'दे कम्पीटिशन होंदा ते फ्ही उ'नें आखेआ गलास पेंटिंंग बनानी ऐ तूं ते इक पेंटिंग ही ते इक पोस्टर बनाना हा ते जेह्ड़ा पोस्टर हा ओह् मेरे कोल उसलै कल्लर हैनी हे ते में हैनी बनाए क्योंकि स्कूल च बनाना हा ते फिर में घरुं जेह्ड़ा मेरे घर ओह् पोस्टर कल्लर नेईं हा ते मेेरे पापा दी पोस्टिंग बी जम्मू नेईं ही ते श्रीनगर ही ते कोई लेआइयै देई निं सकदा ओह् ते जेह्ड़ी चीज मेरे जेह्ड़ी मेरे घर पेदी ही में अपने भ्राऽ ई फोन करियै ओह् चीज मंगाई ग्लास पेंटिंग में इक गांधी बनाइयै दित्ता हा महात्मा गांधी ते इक झंडा बनाई दित्ता हा ते ओह्दे च मीं फस्ट प्राइज पैह्ले बार फस्ट प्राइज मीं एठ्थ क्लास च मीं पेंटिंग च थ्होआ हा